मेरा नांऽ सुमित में रियासी जिले ते हून अस गल्ल करने बिजनस उप्पर दिक्खो जी बिजनस ऐसा कम्म ऐ जेह्दे गल्ला बंदे ई बड़ा नम्र ते बड़ा अपना खुशमजाज सुभाऽ रक्खना पौंदा बिजनस करने गल्ला इक मतलब जि'यां साढ़े हट्टिया कोई ग्राह्क औंदा उसी बड़ा प्यार करने ओह्दा आदर सत्कार करने उसी नुआढ़ा आदर करना पौंदा ते बिजनस दी गल्ल करां ते पैह्लें कोई दस पंदरांं साल पैह्लें साढ़े रियासी ग्रां बिच कोई टामै टामै कोई हट्टियां होंदियां हा ते असें ई केईं अपना सारा समान लैने गल्ला जां ते जम्मू जाना पौंदा हा जां केईं उधमपुर जाना पौंदा हा मतलब सिटी बिच जाना पौंदा हा ते उं'दे बिच साढ़ा बड़ा खर्चा होंदा हा ते असें ट्रैवल करना पौंदा हा बड़ा अग्गें पिच्छें जाना पौंदा हा ते साढ़ा ओह्दे आस्तै साढ़ा टैम बी बड़ा खराब होंदा हा और ते असें बड़ा किश इक मतलब पर परेशानियें दा परेशानियां करनियां पौंदियां हियां भी अज्ज उत्थै जाना समान आह्न्ना एह् करना ओह् करना ते में हून अपनी गल्ल करना असें इक अपने अपना बिजनस शुरू कीता ते में रियासी ग्रांऽ बिच गै इक हट्टी पाई ऐ जेह्दे च में हर इक चीज उत्थै रक्खी ऐ की जेह्ड़ा बी कोई रियासी दा कोई ग्रांऽ दा बंदा आवै ओह् जेह्की मेरी हट्टियां आवै ते उत्थै सारा किश समान उसी उत्थै थ्होई जा दिक्खो जी बिजनस बिल्ड करने गल्ला बिजनस करने गल्ला बड़ा पेशैंस रक्खनी पौंदी बड़ा आदर भाव रक्खना पौंदा बड़ा खुशमजाज अपना सुभा रक्खना पौंदा ते केईं बारी लोकें दी गल्लां सुननी पौंदियां भी थुआढ़ा समान खराब ऐ तुसें गल्त समान देआ दे एह् है वो ऐ मतलब बड़े सारियां परेशानियां औंदियां बिजनस करने गल्ला ते में अगर अपनी गल्ल सनां ते मिगी शुरू शुरू च बड़ी परेशानी आइयां केईं लोक किश समान मंगदे हे ते ओह् मेरे कोल नेईं होंदा हा जां किश ऐसा वैसा उ'नें समान चाहिदा होंदा ते ओह् मेरे कोल नेईं होंदा हा ओह्दे गल्ला में आखदा हा कि एह् चीज मेरे कोल नेईं ऐ तुस जाओ अपने सिटी दा लेहाओ जां कुतै अग्गें पिच्छें शैह्रै ई जाओ उत्थै दा लेहाओ बट हून एह् होई गेदा कि आस्तै आस्तै लोकें दी गल्लां सुनी लोकें दियां डिमाडां सुनी सुनियै ते ओह् चीजां में अपने हट्टिया रक्खना शुरू कीतियां जेह्दे कारण की कोई बी ग्रांऽ दा बंदा जा जि'यां साढ़े रियासी ऐ प्हाड़ी खेत्तर ऐ उत्थुआं प्हाड़ी दा कोई लोक औंदे ते उ'नें ई जेह्का हर समान जेह्का मेरी हट्टिया थ्होई जंदा ओह् बड़ा अच्छा उ'नेंई लगदा बड़ी तारीफ करदे मेरे समान दी ते इस स्हाबै में अपना बिजनस जेह्का उत्थै अपना बिल्ड कीता